अज्जकल लोकें जेह्ड़ा नमां ट्रेंड चले दा मतलब इ'यां नेईं ऐ लोकें गी डोगरी नेईं औंदी कदें ना कदें मतलब हिंदी अंग्रेजी सिक्खी दी होंदी ना कि मतलब एह् मेरी मात्तर भूमि दी भाशा ऐ इसी में बोलना ओह् उं'दे अंदर ऐ अल्ली बी बड़े घट्ट लोकें अंदर ऐ पर अल्ले बी जींदा ऐ जियां मेरी मात्तर भाशा होई गेई डोगरी मतलब हून ते लोकें जेह्ड़े आने आह्ली पीढ़ी उं'दे बिच्च डोगरी ते खत्तम होआ दी ते लोकें गी शर्म बड़ी आंदी डोगरी बोलने च ते जेह्ड़ा पढ़ाई पढ़ुई रियास्ते दे मतलब लोक जेह्ड़ी भाशा सिखदे एह् लोकी ज्यादा जेह्ड़ी बैस्ट लैंग्वेज ऐ मतलब जेह्डे यूरोप शरोप बाह्र दी फार्न कंट्री दी भाशां न लोक ओह्दे उप्पर ज्यादा ध्यान देआ दे लोक फ्रैंच स्पेनिश एह् भाशा सिक्खा दे जेह्ड़ी अपनी मात्तर भाशा उनें ओह्दे कोला कोई फर्क नी पवा दा ते आने आह्लियां पीढ़ियां उनें ते लगदा मतलब अगर कोई मात्तर भाशा बोलदा ते उनें गी ते इयां करा दा जियां ओह् मतलब इ'यां लग्गै दा उनें गी बंदा मतलब गवार ऐ अगर एह् अस दस बंदें सामने बोली ओड़गे ना ते लोकें गी लग्गना अस गवार ऐं एह्दे कोला चंगा अस इंग्लिश प्रैफर करचै मतलब लोक अज्जकल इंग्लिश गी जेह्ड़ी इंग्लिश भाशा ऐ उसी ज्यादा अपनाऽ दे मतलब हिंदी बी बोलनी चाहिदी लेकिन जेह्की अपनी मात्तर भाशा उसी ते नेईं ना भुल्लना चाहिदा मतलब लोकें गी हून मतलब ओह् नी रेही दा पैह्लें होंदा हा ना कि मतलब मैं डोगरी बोलनी मैं डोगरां हून लोकें अंदर ओह् खत्तम होई गेदा लोकें गी हून फर्क नी पौंदा बंदा डोगरा होए नेईं होए उनें बस एह् ही चाहिदा मतलब इंग्लिश बोलना होऐ ते कुड़ी मिगी इंग्लिश बोल पता नीं मीं कुल्लै कुड़ी फसी जाह्ग इंग्लिश शैल आनी चाहिदी ते कुड़ियें गी बी होई दा मुड़ा बी ओ ही चाहिदा जेह्दी जिसी इंग्लिश शैल ऐ अपनी मोई उसी घर उसी डोगरी बोलनी बी शर्म आंदी कुड़ियां ते में बड़ी घट्ट दिक्खियां जेह्ड़ियां डोगरी बोलदियां अज्जकल ते इयो चला दा जिन्नी इंग्लिश बोली ओ ही बड्डा ऐ ओ ही म्हान ऐ बाकियें ते कोई कोई पुच्छियै बी राजी नेईं ऐ अगर तुस डोगरी बोलगे अपनी मात्तर भाशा बोलगे ते लोकें तुसें इ'यां दिक्खनां जियां तुस बड़े समाज च निक्के निक्के ख'ल्ल आह्ले दरजे च आइयै निक्के दरजै उप्पर आइयै इ'यां तुंदे जियां बड्डे झण्डे झुल्ला दे बोलनी चाहिदी अपनी मात्तर भाशा एह् नी होए आने आह्ली पीढ़ी पता नी होग ते मतलब पूरी भाशा गै गायब होई जा असें इसी प्रिजर्व करियै रक्खना ते मतलब अग्गें अपने बच्चें शच्चें सारें गी सखाना होवै ते एह्दी कोई शर्म करने आह्ली गल्ल नी ऐ अपनी भाशा बोलनी चाहिदी अगर आंदी ऐ ते एह्दे च गलत चीज़ केह् ऐ अपनी मात्तर भाशा सारें गी आंदी ऐ हून अंग्रेज नी आखदे अस इंग्लिश छोड़ी ओड़चै असेंगी ज्यादा होआ दा इंग्लिश इंग्लिश दा